हम लोग के गाँव में पक्षी हर दिखते हैं बहुत सारे पक्षी होते हैं बहुत सारे हैं पंछी हैं सुगा है तोता है हर चीज़ है चिड़ियाघर जाते हैं देखते हैं बहुत सारे पक्षी होते हैं बहुत जानवर रहते हैं उस सब की फोटो ओटो देखते हैं उनको ये सब अच्छा लगता है वह सब दिखने के लिए फोटो भी देखते हैंं घर भी मकान उकान पर दाना उना छींट देते हैं परवा आते हैं कबूतर अबूतर रहते हैं वह सब बहुत अच्छा लगता है उसके देखने के लिए उस लिए उसको पानी भी रख देते हैं दाना भी रख देते हैं खाते हैं उड़ जाते हैं बिडियो उडियो कर के लाते हैं चिड़िया घर जाते हैं तो हम सबको अच्छा लगता है तो बिडियो उडीयो कर के लाते हैं परिवार भी देखते हैं परिवार के आदमी बहुत अच्छा खुश होता है अच्छा है पंछी सब सारे बहुत रहते हैं चिड़ियाघर में इतना इतना दूरी रहता है जिसको घूमते घूमते अथी नही नहीं रहता बहुत सारे जानवर रहते हैं इसको उतना नाम नहीं ख्याल रहता है लेकिन बहुत सारे रहता है अच्छा भी लगता है देखने के लिए बहुत सारे रहते हैं गाँव भर में बहुत है चिन्गुन्नी है कागा है पड़बा है सुगा है बटेर उटेर कबूतर उबुतर बगुला उगला रहते हैं बहुत अच्छा लगता है उड़ता है बहुत बहुत सारे रंग के हैं पक्षी देखने में भी अच्छा लगता है यहाँ सब बहुत ज़्यादा देखते हैं उस सब के गाँव के अन्दर तो और जगह रहता है वह सब चिड़ियाघर में जगह रहता है बहुत सब देखने के लिए अच्छा लगता है इसी बहुत रंग के हैं कीड़ा मकोड़ा हर चीज़ है इस कीड़ा मकोड़ा से हर चीज़ एक्के दो कीड़ा मकोड़ा से डर भी लगता है बिच्छू साँप इस सब से डर भी लगता है लेकिन देखने में तो अच्छा लगता है तोता मैना बाग हरी बहुत रंग के हैं चिड़ियाघर में सुबोस खरियार बहुत रंग के पक्षी रहता है इनमें भाग हर चीज़ रहता है चिड़ियाघर में सबके देखने में अच्छा भी लगता है फोटो खींच कर लाते हैं लोग प्रो पलिवाल देखते तो बहुत खुश होता बहुत अच्छा अच्छा है जानवर जी जी चिड़ियाखाना नहीं पहुँचे हैं ऊ भी देख लेता है वीडियो उडियो में में मोबाइल पर भी देख लेता है अच्छा लगता है देखने के लिए गाँव में दिखता है बहुत है सबसे अच्छा बगुला लगता है उड़ने में उजला उजला रहता है अच्छा लगता है देखने के लिए तोता सबसे अच्छा रहता है सबसे ज़्यादा प्रेम है तोता से उसको पिंजरा में रखते हैं बंद कर के अच्छा लगता है अच्छा लगता है भोजन देता है दाना पानी हर चीज़ देता है उसको बोलता है भी अच्छा से